बिजली का जैसे हम इन्डक्शन चूल्हा जराबै छियै तऽ ओकरामे बहुत ध्यान राखै पड़े छै दूध उबल कर इन्डक्शनपर नहि गिरना चाही ओकरासँ इन्डक्शन कऽ किट खराब भयऽ जेते गरम दूध जैसे तार उर पऽर गिर गेले तऽ तार बरैक जेते ओकरासँ बिजलीके खतरा होतै करेन्ट वरेन्ट मारैके डर रहै छै जैसे कि मिक्सर चलाबै छी मिक्सर तऽ किचनेमे रहै छै तऽ मिक्सरके बोर्ड बेसिनसँ दूर राखै छी पानिवला जगह पर नहि देल छी मिक्सरके बोर्ड नहि तऽ ओकरामे करेन्ट आबि सकै छै आओर मिक्सरके तारके भी देखरेख करै पड़े छै कहींसँ किछु टूटा फटल नहि रहै इन्डक्शन चूल्हा पर पानि तानि छिटकि कऽ नहि पड़ना चाही ओकरामे झटका आबैके डर रहै छै बिजलीसँ फ्रिज छै फ्रिजके भी ध्यान राखै पड़े छै फ्रिजके ऊपर कोई सामान वामान नहि राखै छिए कि फ्रिजमे मतलब करेण्ट नहि मारैके डर रहतै चूहा वूहा घरमे कभी आबि जाइछै तऽ ओकरो ध्यान राखै पड़ै छै कि फ्रिज व्रिजके तार ने काटि दै तार कटतै तऽ झटका मारतै बिजली आरो कुछो हो सकै छै झटका मारैके बाद करेण्ट लागै छै इएह सब छै बिजलीके खतरा कहीं पूरा मिस्त्री एक महीना दू महिना बाद मिस्त्री देखते रहै छै कि कहीं किछु खराबी तऽ नहि छै कहीं नङ्गा तार वार तऽ नहि रहि गेल छै मोटर चलै छै मोटरके ध्यान राखै पड़े छै कि कहीं मोटरमे पानि नहि घुसि जाइ ओकरामे करेण्ट आबैके डर रहै छै मोटरमे पानि घुसि जाइछै तऽ